गोंयान वेगवेगळ्या वाठारांनी पर्यटक स्थळां आसात आमी जर ओल्ड गोवा गेले जाल्यार थंय सेंट कॅथड्रल इगर्ज बॉम जिझस ऑफ बेजिलिका इगर्ज तशेंच सेंट फ्रांसीस झेवियर कॅथरीन चॅपल आगोस्तीन टावर सेंट कॅज्युटन इगर्ज्यो आसा तशेंच आनी देवळां पळोवपाक गेले जाल्यार सप्तकोटेश्वर टँपल दामोदर टँपल म्हालसा टँपल मंगेशी टँपल तशेंच साबार आनी गोंयान खुबशीं देवळां आसात तशेंच पर्यटक लोक हे फक्त शेनवार आयतारचेच न्हय तर बाकिच्या दिसांनी लेगीत गोंयान भोंवपाक येतात तशेंच आमकां भोंवंडे खातीर आनी कांय जागे म्हणल्यार वा स्थळां म्हणल्यार स्प्लॅशडावन वॉटर पाक फ्रॉगी लँड स्कुबा डायवींग नागेश वॉटर वळ्ड बोट रायडींग हें सगळें आमकां गोंयान मेळटा आनी हांगासर लोक म्हणल्यार पर्यटक जे लोक भोंवंडे खातीर येता